हलो हाँ जी नमस्कार क्या हाल चाल है जी तो सर आपसे हमें थोड़ा कुछ लकड़ी चाहिए थी क्या मिल जाएगी आपके पास अच्छा जी अच्छा जी सर लकड़ी हमें थोड़ा मंदिर वगैरह के लिए अच्छी लकड़ी हो जो शुद्ध मतलब मंदिर वगैरह में लकड़ी लगती है ना उस लेवल की लकड़ी हमें चाहिए कि क्या मिल जाएगी आपके पास अच्छा ये तो आपकी बात सही है जी मंदिर में सबसे बेटर लकड़ी लगाने में कौन सी अच्छी लकड़ी रहेगी जो हम मन्दिर के लिए लगा दें तो ये जो आपके पास शीशम है जी इसका रेट क्या होगा आपके पास तो तौल का क्या रेट होगा जी और वैसे क्या रेट होगा अच्छा अच्छा अच्छा जी अच्छा आप उसमें कुछ साखू की भी लकड़ी बता रहे थे साखू का क्या प्राइस है आपके पास अच्छा इसका क्या रेट लगेगा जी जी जी इसका फीट के हिसाब से देते हो कि किलो के हिसाब से के जी क्विंटल के हिसाब से देते हो के जी में या फीट स्क्वायर फीट में कैसे देते हैं आप अच्छा जी अच्छा जी चलो अच्छी बात है तो हम आपसे शीशम की लकड़ी चाहते थे भैया तो शीशम की लकड़ी का रेट आप हमारा कन्फर्म कर लो हमें अगर लकड़ी मिल जाती तीस तीस ईस किलो के समथिंग हो जाएगा मंदिर हमारा हाँ थोड़ा अच्छा सा बड़ा डिज़ाइन में बनाना है अच्छा सा घरे के लिए थोड़ा अच्छा लगे ना तो इसलिए चाह रहे थे ठीक है जी फिर देख लो रेट वेट कन्फर्म हो गया आपका हमारा फिर हम एक दो दिन में आते है आपसे ले लेते हैं ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी नमस्कार नमस्कार जी